हैलो नमस्ते नमस्ते होर तुंदा केह् हाल ऐ बस तुस सनाओ होर केह् करा दे हे आं में तुसेंगी फोन कीता एह् पुच्छनै आस्तै कि तुंदे कोल कोई टैक्सी होनी में ना पंज छे दिन आस्तै टूर उप्पर जाना ऐ इद्धरा में दिल्ली जाना मतलब पंज छे दिन दा टूर ऐ होर बाद ई में परतियै जाना पौना पंज छे बारी में चक्कर लानै ई लानै ऐ एह् मेरा पक्का ऐ चलो तुस करी देगे एह्दा कोई प्राईज़ जियां जम्मू दा दिल्ली किन्ना तुस लैगे ते अच्छा ना तुस मिगी पूरा कंफर्म करियै बतायो कि तुंदे कोल टैक्सी कोलै फ्री ऐ क्योंकि में हून परसों जाना ई ते चलो कोई निं में ना परसों शामीं तुंदे कोल आइयै पूरा शेड्यूल सनानी आं की में कोलै कोलै जाना ते मिगी किन्ना कम्म ऐ चलो कोई गल्ल निं कन्नै डरैबर भेजगे तुस चलो कोई गल्ल निं धन्यबाद